हेल' जिंकिरि नों ग'गा मोनदोंमोन हामबायना मुलिखौ जा कभ शिराब हरदोंना बेखौ जा मास्कफोरखौ इउस खालाम दै गुसु दै गुसु लोंनाङा दै गुदुं गुदुं खालामनानै लों आरो दै गुसुफोरजों दुगै नाङा मुलिखौ टाइम बायदि जाबाय था आरो सेकाभआव खेबसे फै आमफ्राय मा मा मुलि हरदोंमोनलाय नोंनो मलमफोरबो हरदोंमोनना गोदोनायाव लागायना लानो कर'ना टेस्टथ' नायनो गोनां गैला दा बे भाइराजनि सायाव एसे माबाबाय नालाय मोजां ट्रेटमेन्ट फैबाय नालाय दा गुजुनाय बा ग'गा मोननायनि मुलि जाबानो जासिगोन आनिफ्राय अह बे मैगं गोथांखौथ' जानो नांगौ नाथाय ग'गा मोन्नायनि थाखाय जाथ'आबाबो जागोन दे बे सान्नैसोआ उनाव जानो हागोन बेनिफ्राय मुलिखौ टाइम बायदियै जाबानो जागोन आरो लोमजानाय दंफायो नामा अह लोमजानायनि मुलिथ' लांजायाखै अह दे टाइम मथे जाबाय था आरो ओंखामफोरखौबो गुदुं गुदुं जानो नाजा बांसिन दा टाइमआव दा गोजां बोथोरबोना बिनि थाखायनो ग'गा मोन्नाय लोमजानाय बेफोरो फैयो औ

उसुबिदा मोनोबाथाय आंखौ खेबसे कल खालामबानो जागोन दे दे बिदिब्ला दोन्थ'बाय